योगाभ्यास से शरीर की क्षमता भी बढ़ती हैं और योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ और संतुलित रहता है और जो भी शरीर में बीमारी हो तो वह भी योग करने से और या जिससे कि हम बहुत सारे उपचार करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर से जाने से भी हम बच सकते हैं अगर योग हम डेली कर रहें हैं या हम अपने दैनिक जीवन में योग का इस्तेमाल करन कर रहे हैं तो हमारा जो शरीर हैं वह सब तरीक़े से जैसे शांति भाबनाएं सहनशक्ति ध्यान इन चीज़ों में भी योग बहुत महत्त्वपूर्ण और योग से जब मैं योग करती हूँ तो जब ध्यान कर रही हूँ मैं तो अपने विचारों को मैं सुन सकती हूँ मैं अपने अन्दर की आत्माओं से बात कर सकती हूँ क्या सही ग़लत यह है उसमें में ध्यान के द्वारा डिसीजंस ले सकती हूँ और सबसे बड़ी बात तो यह कि जो भी हमारे अंग में शरीर के अंग में परेशानी या चोंट हो या नसों का कुछ हो या फिर हड्डियों की कुछ समस्या हो तो उसको हम अनेक प्रकार के योगाएँ होती हैं तो वे करके हम उसको सही से कर सकते हैं वे जो डॉक्टर के उपचार हैं दवाई गोली या सायराब तो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं योग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और योग जब शरीर को इतना शांति देता है कि कुछ भी समस्या जैसे आँखों की समस्या हुई या हमारे जीब की समस्या हुई या जब हम सर्दी या खाँसी होती है तो उस समय में भी अनेक प्रकार के योग होते हैं तो वे उस समय में हम योग करके अपने शरीर के हर अंग को हम सही कर सकते हैं और जब भी नए नए मौसम आते हैं अनेक प्रकार के तो उस समय में भी नए नए भी बहुत सारे योग होते हैं तो उसका इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को